دہلی کا فن اور دستکاری اپنے دستکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں اور ہند و مختلف تجارتی میلوں جیسے ساراس مقامی تہواروں کے میلے جیسے انڈیا آرٹ فیسٹول فنون لطیفہ کی نمائشیں اور حکومت کی طرف سے منعقدہ کردہ دیگر نمائشوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے دہلی کے ہنر مند اپنے فن کو مختلف میلوں نمائشوں اور تہواروں میں پیش کرتے ہیں جیسے ساراس میلہ آرٹ فیسٹیول اور حکومت کی نمائشیں دہلی کے ہند اور دستکاریاں عوام کے سامنے مختلف نمائشوں تجارتی میلوں اور تہواروں کے ذریعے لائی جاتی ہے ساراس میلہ انڈیا آرٹ فیسٹیول اور حکومت کی جانب سے منعقدہ نمائشیں اس کی اہم مثالیں ہیں دہلی کی سر زمین ہمیشہ سے فنون لطیفہ کی گرویدہ رہی ہے یہاں کے ہنر مند اپنے تخلیقی صلاحیتوں کو ساراس جیسے میلوں آرٹ فیسٹیولس اور حکومتی نمائشوں کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے